हँ प्रणाम प्रणाम कहिऔ बढ़िआँ छै बढ़िआँ छै अपन कहिऔ ठीक छी ठण्ढी तऽ बहुत पड़ि रहल छै हँ हँ हँ हँ टीचर छियै हूँ हूँ अच्छा अच्छा बच्चा दरभङ्गामे रहैअ अहँ बात अच्छा अच्छा दरभङ्गा मे रहैया तहन तऽ अहाँ ओकरा एकेडमी पठा दिऔ ने ओतऽ लहेरियासराय एकेडमी ठीक छै ओत्तै नेहरू स्टेडियम छै स्टेडियमे मे हम रहै छियै ठीक छै आओर गेन्द तेन्द खलाइया कि नहि खलाइया अच्छा अच्छा कनी मनी खलाइया तऽ बच्चा दरभङ्गा सऽ बाहर जेतै तऽ कोनो दिक्कत नहि ने होयत हँ हँ जहन खलाइ छै तऽ एक्चुअली होइ छै की ई चीज हमसब गार्जिअनके पहिले पुछि लै छियै किएकि खलाइ छै तऽ दरभङ्गे भरि नहि ने रहै छै दरभगा के टीम जखन कतौ बाहर बाहर जाइ छै तऽ हमसब प्लेअरके लऽ कऽ बाहर गेलहुॅं ओत्तै सऽ सेलेक्शन भेलाक बाद फर्स्ट टाइम तऽ बिहारे मे रहै छै बिहार के बाहरो जाए पड़ै जहन बच्चा के बढ़िआँ परफोरमेन्स रहै छै सेलेक्शन होइ छै तऽ ओहिसब मे कोनो दिक्कत नहि ने होयत अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा क्रिकेट बढ़िआँ खलाइया तऽ ठीक छै क्रिकेटेमे देख लेबै तऽ ओकर क्रिकेटो मे अगर बढ़िआँ देखबै बढ़िआँ खेला रहलिया की करैया बैटिङ्ग करैया कि बौलिङ्ग या दुनू चीज करैया अच्छा अच्छा ऑलराउन्डर छियै ठीक छै तऽ ठीक छै ठीक छै तऽ ओकर देख लेबै ट्राइल लए लेबै फेर ओकरा हम देखबै जे चीज बढ़िआँ हमरा लगतै ठीक छै बैटिङ्ग लाइन बढ़िआँ लगतै तऽ ओकरा बैटिङ्गे पर फोर्स करबै अगर बौलिङ्ग लाइन बढ़िआँ रहतै तऽ ओकरा बौलिङ्ग पर करबै ठीक छै आओर अच्छा दुन्नू चीज ठीक छै अच्छा अच्छा तहन तऽ अहाँ बच्चा कऽ भेजबै हम ट्राइल लए कऽ फर्स्ट टाइममे देख लेब जे की की केना बच्चा के स्थिति छै ठीक छै आ फेर नहि हुए तऽ एक दिन अहाँ बच्चा के लए के आबि जाउ ने पहिला दिन तकरा बाद बच्चा अकेले अबैत रहतै ठीक छै भेट हेतै तऽ आयब जायब अच्छा अच्छा तऽ ठीक छै ठीक छै ई तऽ दिल्ली बम्बइ जे गेल छलए तऽ एना नहि ने जे ओम्हरे सऽ ओकर सेलेक्शन भेल छै कलकत्ते दिल्ली सऽ खेल रहलिया से सब चीज नहि ने छै सेसब नहि छै किएकि बिहार सऽ खलेतै तहन फेर जे छै से हम बिहार के ओकर सबटा डॉक्यूमेन्ट सब देख लेबै आधार कार्ड सब हम बिहारके देख लेबै ठिक छै ने आओर चेक कए लेबै हँ हँ बिहार मे छै बिहार क्रिकेट एखन मन्यतो छै बिहार के क्रिकेट होइ छै ठिक छै बाद बाकी आउ तऽ भेट करै छी आउ एकेडमीए आउ ठिक छै